सगळ्यांत भयानक म्हजी ट्रीप म्हणटात ती हांव जेन्ना देल्ली गेल्लें तें हांव देल्ली गेल्लें ज्या टायमार निर्भया कॅस निकतीच जाल्ली सो म्हजी घरांतलीं सुद्दां म्हाका धाडपाक खूब फाटी फुडें जातालीं बट म्हाका तेन्ना नॅशनल्स आशिल्ल्यो आनी म्हाका त्यो कश्योच चुकोवपाच्यो नाशिल्ल्यो त्या खातीर हांव मम्मीचो फोन घेवन म्हज्या वांगडा ट्रॅनिंतल्यान तीन दीस ट्रॅव्हल करून देल्ली एकदांचें पावलें थंय वातावरण खूब टॅन्स आशिल्लें तेन्ना बिकोझ निकतेंच तें निर्भया कॅसा खातीर झगडीं चलतालीं आनी हांव घरा एवरी डॅ लायक पांच पांच वरांनी फोन करप आशिल्लें कित्याक सगळ्यांक घरा हुस्को जातालो बट एक जिद्द अशी आशिल्ली की म्हाका नॅशनलाक उपस्थीत जावन गोवाक रिप्रझेंट करपाचें आशिल्लें आनी त्याच जिद्दीन म्हाका अशी शक्ती दिली आनी असो भयानक काळ हांवें ओवरकम केलो